जोंनि गामियाव मोसौनि डक्टरा दङ दंनाया मोसौनि अमानि खिन्था हैबानो जायोबा खिन्था हैबानो बिसोर नायफैयो आरो बिजि होयो मोसौ बेराम जादों दाख्लि बावाखै मोसौ बेराम जानायावबो बिजि होनो लेंनानै लायदों बिजि होनो लेंनानै लाइनानै खरसा जाबाय बिदिनो बिजि गंनै ना गंथाम होबाय एखहाजारसो थांदों आरो बेयाव थांनाया दाना बेजोंथ' हामाखसै बिजिजों मा खालायनो आं मा खालायगोन मा खालाया गोबोरखिखौ रुनानै मोदोमाव फुनला बायनानैसो होदों आङो मोदोमाव फुनला बायना होनानै सानसेनो अखानायै आदार जादों आरो मोसौआ गोलैसो थारबायमोन नालाय आदार जाबाय ओमफ्राइ दाना अखानायैबो होबावबाय आङो गोबोरखिखौ रुनानै होबावनानै ओमफ्राइ फुनबावबा आराम राखांबाय खननैल' होनांदों होनाया खरसा खालामनायाव हामनाय जायासै बेयाव हामनाय जाबाय आरो अमाफोरनोबो बिदिनो बेराम जाबाथाय डाक्टार हमनांगौ जायो डाक्टार अमा फिसा बायनाया दाख्लै मिरौ जिरौ जाबाय थाबाय मुलि ओरैनो बरि बायनानै होफैदों आरो बरि बायनानै होफैनानै हामदों बिबो बिजोंनो अमायाबो अमाया दाउफोराथ' हामानो माथो मुलि होबाबो दाउआ दाख्लिसो जानानै थैदों आरो माखासे थैबाय गैला थैनानै माबाबाय ओमफ्राइ माखासे दं दा एसे जोलैनो आन्था थैजोब द्राइयासै दाउआ दङ ओमफ्राइ मोसौआबो हामबाय हामनानै दा मोजाङै मोजां दं मोसौखौबो बिदिनो आबाद खालाम नांगौ बेराम जाबा मोजाङै मोजां जोथोन लानांगौ जोथोन लानानै नोङो माजों हामगोन माजों हामा नायनांगौ होनांगौ ओमफ्राइ माबा नांगौ आरो जोथोनखौ मोजां लानांगौ जायो जाया गांसोखौ होनांगौ गांसोखौ जानो हाथाराबा मा खालायनो जेबो खालायनो हाला बिदिआवनो आं गावनि गोबोरखौनो रुनानै मोदोमाव फुनला बायनानै मोसौवा मोजां जादों आरो मोजां जानायालाय मोजां जादों ओरैनो मोसौफ्रा बेराम जाबा डाक्टारनि मोनबा हामो डाक्टारा मानि उसिबिदा मोननानै अबेखौबा होयाबो आरो ओमफ्राइ अबेबा बायदिखौ बिजि होयो बिजि होबाबो हामनायखौनो मोना आङो डाक्टारालाय गामिआवनो दं सानै दं मोसौ डाक्टारा दाउफोरनि बिनानै लायबाबो मोनो डाक्टारा सानै दं जुनारनि डाक्टारा गामिआवनो दं माबायासो गैया आरो अफिसासो गैया डाक्टारा सानै दं मोसौनि डाक्टारा